गोंय प्रसिद्ध आसा वेगवगळे वेळें खातीर धबधब्यां खातीर चर्चीं खातीर देवळां खातीर आनी हांगा भरपूरशे मेनग्रुवज जाता जे तुमी पळय सकता आनी वायल्ड लायफ सँन्च्युरीस आसा जशें की खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरी बोंडला वायल्ड लायफ सँच्युरी सलीम अली बड सँच्युरी आनी हांगा भरपूर सण परबो जाता जशे की कार्नवाल क्रिसमस जितून आमी भरपूर लोक लायट्यो लायतात सगल्याक सगले यितून उजवाड आसता कॅन कँडलान हें दिवाळी जितून सारकें एकच भशेन बट हें दुसरें आसा तेजें हें स्टोरी दुसरी आसा दिवाळी गणेश चतुर्ती जितून आमी गणेशाक पोजता आनी लोकांक आपयता जेवपाक मागीर शिगमो आनी भरपूर संस्कृती आनी परंपरा आसा जशे की तुमकां वेगवेगळे लोक दिसतले साडी न्हेशिल्ले मागीर टॉप आनी स्कर्ट घातिल्ले आनी गुरखा घातिल्ले आनी अशे भरपूर शे सण परबो आसा जो की तुमी हांगा येवन जे की तुमी हांगा येवन आनी वायल्ड लायफ सँच्युरी बी भरपूर आसा जे की तुमी हांगा येवन मजा कर सकता